मुंहिंजी पसंदि जी फिल्म आहे हाथी मेरे साथी मूंखे अॼु बि ॾाढी वणंदी आहे हिनमें रजेश खन्ना तनुजा जो रोल तमामु सुठो आहे इनमें किशोर कुमार जो गानो चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी ॾाढो वणंदो आहे अॼु बि मां ॾाढो ॿुधंदी आहियां धियानु सां वणंदो आहे ॾाढो ऐं हीअ फिल्म उणिवीह सौ एकहतरि में आई हुइ अॼु बि अॼु बि हलंदी आहे त अॼु बि मां ॾिसंदी आहियां